एक बार जब मेरी इस्कूल से छुट्टी हुई तो हमें बहुत ही अच्छी अनुभव मिला और याद आज भी याद करता हूँ जो है कि दो चिड़िया एक ही जगह पे बैठी थी बहुत ही सुरीली आवाज में बोल रही थी तो वो हमें बहुत ही आज भी याद है ऊ जो याद करता है करते हैं जो है बचपन की बातें तो आज हमें वो चीज बहुत ही सुरीली आवाज आज भी कभी कभी याद आ जाती है कानों में गूँज उठती है इस और हमें एक एक पता भी है जानकारी है याद जानकारी है जो हम एक बार कक्षा आठ में थे तो वापस आ रहे थे तो वहाँ पे कई चिड़िया झुंड में बैठी हुई थी तो आपस में जो आवाजें बोलती थी तो हमें बहुत ही सुन्दर और चहचहाने की आवाजें जो बहुत ही सुरीली आवाज में हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से जो है कोई अच्छी चीज सुरीली पक्षियों में सुनाई दे रही है तो आज भी हमें वो याद है जो है कहानी और पक्षियों में देखा जाए तो जो है एक से एक पक्षी हैं जो आवाजें सुनने में लोग मोहित हो जाते हैं हम भी एक बार ऐसे ही जो है इस्कूल से वापस घर आ रहे थे तब रास्ते में देखा हमने कि कई चिड़िया और आपस में आपस में जो है चहचहाने की आवाजें ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हमें बहुत ही सुन्दर लग रहा हो उस समय ऐसी यादगार मजेदार कहानियाँ हमें लगी वो चिड़ियों की सुन्दरता को कोई बखान नहीं किया जा सकता है चिड़िया तो जो है देखा जाए कि बहुत ही एक से एक चिड़िया है जो सुरीली हैं जिनकी कहानियाँ आज भी लोग याद रखते हैं